कला मुझे पहले कला बिल्कुल नहीं आता था मुझे कला का बहुत शौक़ था में सोचती थी कुछ अच्छा बनाऊँ मेरे आसपास के लोग मज़ाक उड़ाते थे कहते थे इसको तो कुछ बनाने ही नहीं आता है मैं आम भी ढंग से नहीं बना पाती थी कुछ भी कोई फ्लावर भी ढंग से नहीं बना पाती थी लेकिन धीरे धीरे कोशिश करती थी बनाती रहती थी जब मैं क्लास मैं आगे बढ़ती गई धीरे धीरे मेरी रुचि भी बढ़ती गई मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा लोग मज़ाक उड़ाते थे लेकिन मैं सोचती थी सो जाने दो में कोशिश करूंगी मुझसे अच्छा हो पाएगा में धीरे धीरे बनाने लगी में क्लास में भी बनाती थी सारे बच्चे मज़ाक उड़ाते थे कहते थे इसको तो कुछ आता ही नहीं है ये तो बना पाएगी ही नहीं कभी कुछ नहीं कर पाएगी फिर मैं धीरे धीरे उम्मीद नहीं छोड़ी और बनाती रही बनाती रही और आज मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ मेरे आसपास के लोग मेरे क्लास के लोग मेरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं मेरे मम्मी पापा जो भी हैं बहुत तारीफ करते हैं कितना अच्छा बना लेती हो कैसे बना लेती हो मेरी रुचि मेरे कला में मेरी रुचि बहोत है में कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा बनाऊँ दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाए पहले बनाती थी तो बहो बहुत बेकार बंता था एकदम हो ही नहीं पाता था में कोशिश करती थी कि अच्छा बनाऊँ लेकिन फिर भी अच्छा नहीं होता था बहुत खराब होता था में कोशिश कोशिश की बहुत कोशिश की रोज बनाती थी बहुत मेहनत की इसके लिए में बहुत दिन रात मेहनत करती थी कोशिश करती थी कि मेरा जो आर्ट है कला है दिन अच्छा बने कोई मेरा मज़ाक न उड़ाए अच्छे से मैं बना लूँ लोग मेरी तारीफ करे में ये सोचती थी लेकिन आज मैं बनाती हूँ तो लोग मेरी तारीफ करते हैं कहते हें बहुत अच्छा बनाया है मैं और अच्छा दिन प्रतिदिन सोचती हूँ और अच्छा बनाऊँ की में कुछ कर पाऊँ आर्ट में मतलब में कोई भी चीज़ देखती हूँ तो तुरंत उसको बनाने की कोशिश करती हूँ सोचती हूँ कि मैं इसको बना पाऊंगी कि नहीं लेकिन जब बनाने लगती हूँ तो धीरे धीरे वो अपने आप होते रहता है बन जाता है और मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा बनने लगता है अगर में कोशिश नहीं करती तो शायद कुछ नहीं हो पाता लेकिन कोशिश करती रहती हूँ और बन रहा है और आगे भी ऐसे ही कोशिश करूंगी जो भी आर्ट देखती हूँ कहीं भी क्लास में भी में बोर्ड पर बनाने लगती थी पहले कुछ भी देखती थी सोचती थी ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा और उसको देख कर बनाने लगती थी धीरे धीरे दस बार बनाती थी ब पंद्र बार बीस बार बनाती थी बंद करते करते ब बन जाता था लेकिन उतना अच्छा नहीं बनता था फिर भी उसको घर आ कर बनाती थी क्लास में बनाती थी जहाँ जहाँ कुछ भी मिल जाए न कोई भी कोपी या कुछ भी मिल जाए मैं आर्ट कला करने लगती थी बनाने लगती थी ड्रोइंग ड्रो करने लगती थी फिर धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत मेहनत के बाद कुछ अच्छा करने लगी सीखने लगी बनाने बनी और बनने लगा अब तो बना लेती हूँ जो भी चीज़ कोई मंदिर हो या कुछ भी हो कोई फ्लावर हो फूल हो कोई जानवर हो कुछ भी देखती हूँ तो अब बनाने की कोशिश करती हूँ और बना लेती हूँ और और आगे चल कर अब में सोच रही हूँ कि मैं जिसको भी देखूँ जिसका भी चेहरा बनाना चाहूँ कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए तो बन जाएगा अगर में ऐसी ही मेहनत करती रहूँगी तो आगे चल कर और भी मैं कुछ कर पाऊंगी और आगे बना पाऊंगी कुछ अच्छा